जंहिं वक़्ति कोई कलाकार स्टेज ते डांस कंदो आहे त उहो अलॻि अलॻि मुद्राऊं व्यक्त कंदो आहे ऐं उन्हनि अलॻि अलॻि मुद्राउनि खे ॾिसी करे जीअं ख़ुशीअ जीअं मुद्रा हुंदी आहे त उन्हीअ जी अभिव्यक्तियों अलॻि तरीक़े सां कंदो आहे दुख जी अभिव्यक्ति अलॻि तरीक़े सां कंदो आहे वीर रस हुजे त उन्हीअ जी बि अभिव्यक्ति अलॻि तरीक़े सां कंदो थींदी आहे ऐं घणनि ई प्रकारन जूं अभिव्यक्तियूं डांस जे माध्यम सां ॾेखारींदो आहे जिन जो असर ॾिसण वारनि ते बि पवंदो आहे ऐं उन्हनि खे बि जंहिं महिल ख़ुशीअ वार वक़्ति हूंदो आहे त उहे बि तारियूं वॼाईंदा आहिनि ख़ुशि थी नचणु लॻंदा आहिनि उन्हनि सां गॾु त उहे भावनाऊं जेके कलाकार स्टेज ते ॾेखारे रहियो आहे उहे भावनाऊं ॾिसण वारे दर्शकनि में बि पैदा थियनि थियूं उन्हनि ते बि उहे भावनाऊं पंहिंजो असर विझनि थी त डांस हिकु ॾाढो ई सुठो माध्यम पंहिंजी भावनाउनि खे अभिव्यक्ति करण जो आहे